मैंने एक स्मार्ट वॉच लिया था यूज करने के लिये वो आइटील कंपनी की तो यूज तो पहले तो अच्छा था चल रहा था अच्छा था बढ़िया था कोई दिक्कत नहीं बट क्या हुआ कि वो जैसे उसको लिये और स्मार्ट वॉच चार्ज वाला था उसको चार्ज वार्ज में लगाया वो चार्ज नहीं हों रहा था जैसे कि आइटिल कंपनी की जो प्रोडक्ट है प्रोडक्ट सही है अच्छी चली भी थी और पैसे तो ज़्यादा लगे थे पर जैसे सौ दो सौ का सामान हुआ पाँच सौ हुआ तो पाँच सौ का छः सौ ले लिए वो दिक्कत नहीं है पर वो प्रोडक्ट अच्छा नहीं था तो कंपनी से मेरा ये कहना है कि वो प्रोडक्ट अच्छा बनाए ताकि उनकी प्रोडक्ट सेल हो कोई भी यूज करें जेन्यून तरीके से तो वो अच्छा पर्चेज करना चहिए मार्केट में जैसे लोगों के पास है वो कंपनी के प्रोडक्ट लिए रखे हैं उसको यूज किए वो अच्छा नहीं चल रहा है अच्छा वो क्वालिटी नहीं दे रहा है तो कौन लेगा वो आईटिल कंपनी की वो स्मार्ट वॉच बेकार है तो कंपनी को मेरा ये कहना है कि वो जो प्रोडक्ट बना रहे हैं अच्छा खासा बनाए ताकि उनका सेल बढ़े मेरा यही कहना है और कोई नहीं